हमारे पीढ़ियों से बनता आया है जैसे मटन हुआ तो मटन हम लोग जाते हैं मार्केट में तो वहाँ से खरीदकर लाते हैं घर पे तो उसको मतलब धोलते हैं धो ओ कर उसको एदम पूरा फ्रेस कर देते हैं फिर उसके बाद प्याज़ वाज़ काटकर फिर उसके बाद धुँआर दिया जाता है तो धुँआर वाड़ देने के बाद फिर उसे जिस धुँआर हो जाता है तो फिर उसमें मसाला डलाता है तो मसाला वसाला जब हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको ऊपर से मटन डालते हैं मटन डालने के बाद जब तक मटन होता नहीं है तब तक वहाँ बैठे रहना फिर उसके बाद जब मटन हो जाता है तो उसको दो बार तीन बार चला दिया जाता है तो चलाने के बाद फिर उसके बाद ऊपर से धनिया डाला जाता है जो हरा धनिया होता है उसको ऊपर से डाल दिया जाता है तो डालने के बाद उसका थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है तो फिर उसके बाद उसमें पाना डलाता है पहले को गर्म पानी कर लिया जाता है फिर उसको पानी डलाता है उसमें जितना भी परिवार है तो ओ हिसाब से पानी उसमें डलाता है तो पानी उनी जब डला जाता है तो उसको पाँच मिनट तक ऐसी छोड़ दिया जाता है तो पाँच मिनट छोड़ने के बाद जब वो हो जाता है तो उसको उतारते हैं उतारने के बाद फिर उसके बाद जितने परिवार है सब इकट्ठा होते हैं तो फिर उसको हम लोग खिलाते हैं खिला पिलाकर जब ख़त्म हो जाता है खिला पिला दिया जाता है तो फिर उसके बाद अगर बच जाता है तो उसको रख दिया जाता है कोई अगर और मतलब एकाध परिवार अगर भूला है तो उसको मतलब रख दिया जाता है उसके हिस्सा फिर आता है वो खाता है खाने के बाद फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद बंद किया दिया जाता है